हमरा सबके लड़काके जनम होइए ओकरबाद नाम संस्कार होइत छै नाम संस्कारके बाद जब साल होइ तेसर साल होइ मुड़न कएल जाइत छै मुड़नके बाद जब लड़का एगारह साल पन्द्रह साल होइए तऽ तखन जनऊ संस्कार पड़ैए जनऊ होइए जनऊके बाद आओर सब जे छै संस्कार पढ़ाइ लिखाइ बच्चा सबके आगु होइत छै आ ओकरबाद शादी होइ करैके जब अबैए तब शादीमे पहले बातचीत होइए बातचीतके बाद फलदान होइत छै तखन शगुन होइत छै शगुनके बाद शादीके प्रस्ताव रखल जाइए आओर जे हमरा सबमे विस्तार ब्राह्मणमे होइत छै से सबटा होइत छै

आओर हमसब मैथिल ब्राह्मण छी ब्राह्मण बला संस्कार रखैत छी बाल बच्चाके संस्कार नीक दै छियै जे आगू अच्छा बनि कऽ रहत नाम रोशन करत

जे आगू ओ अपनो बाल बच्चाके संस्कार बनाबथि जहिना हमसब चाहैत छी जे हमसब राखलहुँ तहिना बाल बच्चा अपनो आगू संस्कार बनाबथि रहथि इहए हमर सबके प्रस्ताव यऽ संस्कार यऽ संस्कारके पालन करथि हमसब आँगा बढ़ैत छी चाहैत छी जे आओर सब इहए संस्कारमे जीबथि चलथि